हलो हैलो हाँ बोलिए हाँ भैया मिल जाएगा चार सौ रुपये किलो चार सौ रुपये की एक किलो चार सौ रुपये में चार सौ रुपये

आपको आपको कितना चाहिए थोड़ा हाँ दस रुपये कर सकते हैं पर के जी करके भी नहीं नहीं नहीं दस दस से ज़्यादा कम नहीं होंगा क्योंकि यह रेट ही चल रहा हैं ना दूध के रेट बढ़ गए हैं ना हाँ मिल जाएँगे चीकू है सौ रुपये किलो

नहीं भैया क्या है एकदम फ्रेस माल है इसीलिए कम तो नहीं हो पाएगा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं कम करेंगे आप इतना भी ले लीजिए हाँ मिलेगा जाम जाम भी मिल जाएगा जाम है ऐटी रुपीज़ के जी

नहीं उसमें तो कम नहीं होगा

हाँ अंगूर भी है अंगूर है एक सौ बीस रुपये किलो

नहीं नहीं यह क्या है सीज़नेबल मतलब फ्रुट है तो वह अभी अभी आना स्टार्ट हुआ है इसलिए व बाहर से आता है मतलब कम उसे कमन हाँ नहीं नहीं हो पाएगा आपको कितना चाहिए नहीं फिर नहीं फिर उसमें कम नहीं हो पाएगा चार सौ रुपये किलो हाँ तो उसमें दस रुपये पर के जी मतलब कम कर दिए नहीं फिर तो वह हाँ फिर चार सौ रुपये पड़ेंगे

चीकू सौ रुपये किलो में मैम अस्सी रुपये

हाँ हाँ एक सौ बीस रुपये में

हाँ एक सौ बीस रुपये नहीं नहीं सौ रुपये सौ रुपये हाँ हाँ ठीक है